आङो दासिमबो वार्कस'प एबा संनाय क्लासआव थांफेराखै नाथाय आङो जोबोद गोसो दङ जेरैबादि केक बानायनाय केक बानायनानै मोजां मोजां बिदिनो डिजाइनफोर बानायनानै बिदिनो खामानि मावनो सोलोंनो गोसो दङ आरो रेस्टुरेन्टफोराव जेरोखोम मोजां मोजां जाग्रा बानायो पिज्जा जेरै मम' बिदिनो चिकेन ललिप'प बिदिनो चाउमिन बायदिसिना मोजां मोजां जाग्रा बानायनो गोसो दङ नाथाय आं दासिमबो सोलोंनो मोनाखै जोबोद गोसो दङ जेरै गोजानाव थांनानै जेरै मुम्बाइ गुवाहाटि जिखिजाया गोजानाव थांनानै सोलोंनो गोसो दं आरो जोबोद गोसो दङ सोलोंनो मोनब्ला मोजां मोनगौ गोसोखौ गोसो जायो आरो बेनोसै